हमारे गाँव में एक हॉस्पिटल है रामनगर प्रयागराज बोलते हैँ औ वहाँ पे सारे सुविधाएँ भी हैँ जैसे हमें बीमारी उमारी है तो हम जाते वहाँ पर दवा उवा कराने के लिए तो वहाँ अच्छा है इलाज भी करते हैँ डॉक्टर भी सहयोग देते हैँ कर्मचारियों हैँ उ लोग भी सहयोग करते हैँ बोलते हैँ जा के दो नंबर में है चार नंबर में है वहाँ डाक्टर से मिलिए आपका इलाज अच्छा हो जाएगा तो जाते हैँ डाक्टर से मिलते हैँ बढ़िया इलाज भी होता है दवा भी देते हैँ और जैसे कि हमें कोई इमरजेंसी फँस गया डिलवरी उलवरी का तो हम फोन कर देते हैँ उ अस्पताल में तो वहां से तुरंत एम्बुलेंस दस मिनट पंद्रह मिनट में आ जाता है तो ले जाते हैँ वहां की लेडीज हैं सिस्टर हैं तो उ लोग बढ़िया से इलाज़ करती हैं देखती हैं डिलिवरी कराती हैं और बच्चे भी बढ़िया से क्लास कराती हैं और देख डॉक्टर दवा सुई भी बढ़िया से इलाज करके दवा उवा दे देते हैं कि ले जाइए अपने घर पर अच्छे से रहिए अच्छे से खान पीन का ई लोग का ध्यान दे दीजिए देखने में भी अच्छा लगता है वो सब अस्पताल में सफाई उफाई भी रहता है बढ़िया रहता है